जैसे कि हमको सुबह सुबह नाश्ता वगैरह बनाना है तो एकदम से पोहा खत्म हो जाता है तो हम सूजी का उपमा बना लेते हैं या फिर सुबह सुबह हमको आलू का पराठा बनाना है यदि आलू ना हो तो हम सादा पराठा बना लेते हैं सादे पराटे को अचार या दही के सात खा लेते हैं यदि कोई सब्ज़ी ना हो और हम जैसे कोई सब्ज़ी नहीं है तो घर में बेसन तो होता ही है बेसन ले आते हैं अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ जैसी परिस्थिति हो उस हिसाब से सब्जियाँ बना लिया करते हैं कभी बेसन के गट्टे बना लिया करते हैं कभी अरबी के पत्ते बना लिया करते हैं आलू बना लेते हैं कोई सब्ज़ी नहीं है तो टमाटर अकेले ही तल लेते हैं हरी मिर्ची तल के खा लिया करते हैं प्याज की सब्ज़ी बना लेते हैं प्याज तो सबके घर में वैसे भी मिल ही जाता है आसानी से और चावल बना लेते हैं दाल बना लेते हैं